हम दो दिन पहले साड़ी खरीदे हैं साड़ी बहुत अच्छी है उसका कलर भी बहुत अच्छा है उसकी डिजाइनें बहुत अच्छी हैं और हमको बहुत पसन्द है